हाँ जी सर हम उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं अच्छा अच्छा ठीक है सर हम आपको बताते हैं आपको जैसे घूमना हो आपको यू पी में जैसे घूमने का पर्यटन स्थल बहुत बढ़िया आप अयोध्या भी है बनारस है और अयोध्या में आपको राम जन्मभूमि हनुमान गढ़ी है सरयू जी है घाट है

आपको अयोध्या जी में एक तो न्यू मंदिर निर्माण हुआ है अभी नया ताज़ा ही वहाँ घूमने के इच्छुक हों आपको वहाँ घुमाएंगे बढ़िया राम लाला जी के दर्शन कराएंगे और सरयू जी सरयू जी के घाट पर आपको सरयू स्नान कराएंगे बढ़िया और आप और आप यह बनारस अगर आप चलना चाहें उधर ही से तो बनारस आपको घुमा सकते है इलाहाबाद घुमा सकते हैं आपको विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ हाँ जो बारह ज्योति बारह ज्योतिर्लिंग में से एक बारह तो वहाँ भी आप और आपको बता रहे थे इलाहाबाद है चित्रकूट है आप जहाँ ब इच्छुक होंगे जहाँ आप कहेंगे आपको बढिया से बढिया फैसलिटी देकर आपको वहाँ आपको भ्रमण कराएंगे वहाँ का स्थानों का काफी क़रीब से स्थानों के दर्शन कराएंगे पहाड़ी क्षेत्र में आपको इधर चित्रकूट साइड में पहाड़ हैं बुंदेलखंड

विंध्याचल पर्वत शृंखला है इन पर्वत शृंखलाओं में आपको घूमने को जो भी अच्छे से स्थान हैं घूमने वाले रहने के लिए आप होटल में रह सकते हैं एक से एक होटल हैं और धर्मशाला हैं रहने के लिए आश्रम बने हुए हैं संत महात्माओं के बड़े बड़े काफी अरे टू टू टूरिश्ट के लिए यहाँ अ अच्छी अच्छी सुविधाएँ हैं साधन आपको ट्रेवलर के द्वारा आपको आपके लिए पर्सनल गाड़ी का इंतज़ाम कर देते हैं पर्सनल गाड़ी ठीक है ठीक है ठीक है सर